में तुसें ई अपनी इक स्टोरी सनांऽ ता बचपन बिच इक बार ना में छप्पी ही मतलब लोह्की नेही ही ते पता गै निं चलेआ इ'यां मतलब पराने इ'यां मतलब कच्चियां कोठियां होंदियां हियां ते उत्थै मतलब खट्ट रक्खी दी ही ते खट्टा पर मतलब बिस्तरे हे ते ओह्दे थल्लै में लेटी में मतलब खट्टै अंदरें ते सारे मिगी तुप्पन लगे ते सारे मतलब मेरी दादी जेह्ड़ी ही ओह् बड़ी बमार ही मिगी सारे तुप्पन लग्गे ते में नेईं मतलब कि में नेईं लब्भी सारें गी सारें दिक्खी ते में नेईं लब्भी ते भी बाद च जेल्लै मम्मी मेरी जेह्ड़ी ऐ ते ओह् गेई अंदर ते इ'यां मतलब ओह् थोह्ड़ी थोह्ड़ी अवाज आवै दी ही जेल्लै मम्मी नै उत्थै दिक्खेआ ते में उत्थै सुत्ती दी ही थल्लेै ते भी बाद बिच दादी मेरी दादी मतलब जेल्लै में निं ना लब्भी दी हे ते मेरी दादी मेरे घरै आह्ले भापा मेरी मम्मी सारे बड़े इ'यां मतलब गालियां लग्गे कड्ढना ऐहें कि तुसें कुड़ी गुम्म करी ओड़ी तुस मतलब ओह् निं करी सकदे कुड़िये दी रक्षा निं करी सकदे ते तुसें गी पता निं रौंह्दा ये वो बड़ा मतलब उ'नें मेरी दादी नै बड़ा उ'नें गी गालियां कड्ढियां हियां ते अग्गें बाद बिच जेल्लै में लब्भी ते भी बड़े खुश होए ते मेरी बूजी ऐ जेह्ड़ी ते ओह् आखदी ते एह् लेई जानी में अपने कन्नै तुस निं पाली सकदे एह् कुड़ी एह् मिगी देई ओड़ो तुसें पता निं कुत्थै मारनी कुड़ी मिगी देई ओड़ो अते जदूं मेरी दादी बमार ही ना दादी मेरी किह्लदी ही इ'यां मतलब ते रातीं जेल्लै दिनें में बी मतलब परैंदिया खड़ोना ते खट्टै पर लटाए दा होंदा हा उत्थै में ओह्दा पावा पकड़ियै ते उत्थै जि'यां दादी रौंह्दी ही मतलब जि'यां दादी करदी ही में ओह्दी नकल करदी ही होर बी बड़ियां सारियां क्हानियां न मेरे बचपन दियां और इक बारी पैह्लें बी पैह्लें में इक बारी मतलब साढ़े उत्थै पानी होंदा निं रड्ड आखदे उसी रड्ड टपदे बेल्लै मतलब पानी च रुढ़ी ही ते मेरा भ्राऽ जेह्ड़ा तां उ'नें मिगी बचाया हा ते बाकी होर इम्पैक्ट बगैरा ऐसा किश मेरे कन्नै होएआ निं ऐ कि जेह्ड़ा मतलब अज्ज बाकी जेह्ड़े पराने पराने लोक ना जेह्ड़ियां गल्लां सनांदे हे ना कि इ'यां करना उ'आं करना इ'यां होना अज्ज ओह् स्हेई गल्ल ऐ बचपन च ओह् बच्चे गी पता निं होंदा केह् करना केह् नेईं करना लेकिन ते अज्ज मतलब जेह्ड़ियां परानियां सनाई दियां अज्ज ओह् सच्च होआ दियां न अज्ज बच्चें ई नेईं माऊ बब्बै दा आक्खा मन्नदे नेईं किश ओह्दे आक्खनै पर चलदे ते अपनी गै मरज़ी करदे न सारे अपनी अपनी जगह् अपना गै सबकिश मां प्योऽ दी कोई निं करदा ऐ अज्ज अज्जै दे जमानै